हिन क्षेत्र में माण्हू अधिकतर जे के बि जियो जी सिम या एयरटेल जी सिम माण्हू वधीक इस्तेमाल करणु पसंदि था करनि हिते सभिनि खां फ़ास्ट नेटवर्क एयरटेल ऐं सिम जियो ई आहे असांजे क्षेत्र में हिकु एयटेल जो लॻियल आहे इंटरनेट वाइ फ़ाइ जो हिकु बी एस एन एल जो लॻियल आहे जे के माण्हू टेलीफ़ोन ऐं इंटरनेट सां असांखे सेवाऊं प्रदान कंदा आहिनि पर हिननि सां फ़ास्ट स्पीड ॾाढी फ़ास्ट स्पीड में नेट हलंदो आहे ऐं एयरटेल जो किथे बि वञु नेटवर्क अची वेंदो आहे ऐं जियो जो बि ईअं ई थींदो आहे जिते वञु उते नेटवर्क अची वेंदो आहे ऐं छा माण्हू किथे बि वञे पंहिंजी कॉलिंग आराम सां हिकु पंहिंजे मिटनि माइटनि खां ॻाल्हाए सघे थो हिनसां फ़ास्ट फ़ास्ट नेटवर्क वर्किंग आहे हुन तरीक़े सां यूस करे